गाममे एखन तऽ बहुत बेकार स्थिति छनि लड़कीके घर से बाहर नहि देल जाइ छनि घरमे रहय लए कहै छनि पढ़ि लिखके लड़की सभ घरमे रहै छथिन कहै छथिन नौकरी नहि करै लए जाइ लए नौकरी केनाइ जे छै ने लड़कीके काम नहि छै जेन्ट्सके काम छै नाच सिखल नहि दै छै किएकि कहै छथिन मतलब जे छै ने से ग्रामीण पर गलत असर करतै गलत व्यवहार छी सब डांस तांस केनाइ घर से बाहर निकलनाइ किएकि जे छै ने ओ जे छै ने समाज पर पड़ै छै ताहि दुआरे हम अहाँ से अपील करै छी कि हमर समाजमे अहाँ सभसे हाथ जोड़िके निवेदन यऽ कि अहाँ ई समाजके जरूर मदद करियौ औरत पर जे ई अथी लागल छै से हट औरत सब ओ पढ़ि लिखके जेन्स जेना तरक्की करऽ चाहै छथिन चाहै छथिन हमहुँ घर से बाहर निकैलके घरके हर चीजके देखके चलिके आगे बढ़ू आओर जे छै ने तरक्की करू आओर जे छै ने घरमे रहला से इनकम तऽ नहि अबै छै किएकि सब अपन बच्चाके आगे बढ़बऽ चाहै छथिन जैसे पढ़ाइ लिखाइ हर चीजके साथ नॉलेजो औरत सभके हेतनि आओर जे छै ने सुन्दर से सुन्दर अछि सुशील इन्सान बनता घरमे रहला से घर सुन्दर बात छै घरमे रहला खराब बात नहि छै घर बहुत सुन्दर चीज छै लेकिन बाहरो जेनाइ जरूरी छै अर्थके घरमे रहैके लिए हरदम कहल जाइ छै किएकि बाहर निकलनाइ बेकार बात छै आओर जे छै ने घरमे रहू घर से बाहर नहि जाउ ई अहाँ सभसे हमर हाथ जोइके निवेदन यऽ कि जे अहाँ घर से जायके लिए सब औरतके मतलब जे छै ने कोशिश करियौ जैसे आगे बढ़ि औरत ओ सब घरमे रहनाइ जरूरी छै लेकिन घरके काम करैत आगे औरत बइढ़ सकैत छैथ